प्रणाम हमें कहीं जाना था और रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हम चले आए थोड़ा रास्ता हम कुछ अजीब लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है नहीं नहीं हमें कुछ सही नहीं लग रहा है रास्ता कुछ अजीब ढंग का लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे नहीं जैसे लग रहा है कि पहली बार पहेली बार जैसे लग रहा है इस रास्ते पर हम आए हैं अरे हमें घर पहुँचा दीजिए समझ में नहीं आ रहा है कुछ अरे हमें चंदौली मार्केट में जाना है और समझ में नहीं आ रहा है रास्ता कुछ

पैसा कितना लेंगे अरे कुछ कम करिए ऐसे हमेसा जाते रहते हैं लेकिन इतना तो नहीं अरे नहीं कुछ कम करिए अब इतना भी रात थोड़ी नहीं है कि आप इतना पैसा माँगेंगे ठीक है फिर दूसरा ही देख लेते हैं